हलो विजय डेरीअ मां था ॻाल्हायो मां नेहा थी ॻाल्हायां मां ऐं मुंहिंजे परिवार वारनि खे तव्हांजी डेरीअनि जूं मिठाइयूं खाईंदा आहियूं हाणे ई ॾियारी में तव्हांजी डेरीअ जी मिठाइयूं घुराइयूं हुयूं हाणे कल्ह ई मुंहिंजे घर में शादी आहे त मूंखे ॾह किलो गुलाब जामुन ऐं पंद्राहं किलो गजर जो हलवो ऑडर करिणो हुयो त मूंखे हिन ते कोई ऑफ़र मिलंदी असां हमेशह तव्हांजी डेरीअ मां ई ऑडर करंंदा आहियूं त कुझु करे ॾिजो ऐं मूंखे अधु कलाक में ॿुधायो त मूंखे इहो ऑडर पहुचाए सघंदव न त मां ॿी होटल में ॻाल्हि कयां अगरि त थी त करे था सॻो त तव्हां कल्ह टीं बजे मुंहिंजे घर में मिठाइयूं डिलेवर करे छॾिजो मुंहिंजे घर जो एड्रैस पंज सौ पंज मुरलीधर एड्र अपाटमेंट अपॉज़िट सिंधी समाज भवन रामनगर रंधेड़ वॉट्सप जो नंबर लिखी वठो नव पंज हिकु हिकु सत अठ हिकु ज़ीरो पंज छह इन नंबर ते मूंखे कन्फॉम कॼ धन्यवाद